हँ हेलो हम तऽ मतलब इहाँ दुकानमे तरह तरहकेँ जेतना व्यञ्जन होइत छै सब सब्जी बेच रहल छी अहाँकेँ की लेवेके अछि बाजू अहाँ सब तऽ अखने एलैए अखने तोड़ैलियैए अखने एलैए मार्केटमे सब ताजे सब्जी छै एतऽ जे जे सब्जी छै सब ताजा छै हमर दुकानके समय अछि अहाँकेँ सुबह अहाँ सात बजे आबि सकैत छी सात बजेसँ अहाँँकेँ बारह बजे तक एक टाइम चलैए दुकान ओकरा बाद फेर हमसब चलि जाइत छी खाना खाइत ताहिसँ अहाँ आबि सकैत छी बारह बजेके बाद फेर एक बजे खुलत आ रातके अहाँकेँ आठ बजे तक दोकान खुलल रहैए तऽ अहाँके जखन फुरसत भेटत तखन आकऽ अहाँ ले सकैत छी अहाँ कखनो आबि कऽ बता दिअऽ तखन हम उपलब्ध राखब सब्जी सब्जीमे सब सब्जी जे भी एहि क्षेत्रके सब्जी सब होइए एहि क्षेत्रके जे लोक सब खाएके पसन्द करैए सब सब्जी अछि गोभी अछि परवल अछि बैगन अछि आ आलू अछि जे सदाबहार सब्जी होइए आ ओकरा बाद भिन्डी अछि आ सब तरहकेँ सब्जी अछि एहि मौसममे जे जे सब्जी भेटैए सब यऽ सब सलादमे भए गेल अहाँकेँ टमाटर अछि प्याज अछि खीरा अछि मूली अछि आ जे जे अहाँके मन हइ से सब अहाँ ले सकैत छी बाजू ने अहाँकेँ की चाही नहि तऽ अहाँ कहब तऽ हम ताजा सब्जी सब अहाँकेँ जे जे पसंद अछि से अहाँ नाम बता दिअऽ तऽ हम रखने रहब अहाँकेँ पैक कऽके आओर बाजू हँ लौकी अछि अहाँ बाजू ने की की चाही आ अहाँकेँ कते अच्छा तऽ अहाँकेँ मतलब ई सब चाही तऽ कते चाही से अहाँ आएब तखन बताएब कि अखने बता देब हम पैक कऽ कऽ धेने रहब अखन कि अहाँ आएब तखन देब तऽ अहाँ कहि दिअऽ अहाँकेँ कितना चाही हम लिखके धेने रहब या फेर अहाँ आएब तखने हम जे अछि से अहाँकेँ दऽ देब ठीक अछि अखन हम जाइत छी किछु काज अछि हमरा तऽ अहाँ आएब तखने हम दे देब ठीक ठीक हइ तऽ सुनू ने अहाँकेँ पता बता देइत छी मेजरगञ्जमे चलि आएब अहाँ संतोषी माताके दुकान अछि वहांँ पर हमर छै होलसेलके दुकान छी ठीक अछि